जी नमस्कार बोलिए हाँ मिल जाएगा किस लोकेसन में कहाँ पर ये किस लोकेसन में चाहिए ये शिवपुरी लिंक रोड ग्वालियर हाँ मिल जाएगा नहीं तो आपको क्या साइज का चाहिए साइज बोलें आप कितने साइज का प्लॉट चाहिए या फ्लेट चाहिए प्लॉट लेना तो साइज बोलें कितना साइज का चाहिए अच्छा हज़ार इस्क्वायर फुट चाहिए अच्छा अच्छा हाँ ठीक है हज़ार का भी मिल जाएगा आठ सौ का भी मिल जाएगा दो सौ का हमारे यहाँ पाँच सौ का मिल रहा है जितना आपको चाहिए अच्छा अच्छा जी मिल जाएगा मिल जाएगा हिसाब किताब तो ये अभी क्या है ना शिवपुरी लिंक रोड पर तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा तो आप यहाँ से देख लें जी पड़ जाएगा आपको तीन हज़ार इस्क्वायर फुट ये इस हिसाब से पड़ेगा जी हाँ नहीं ज़्यादा नहीं है इधर तो और ज़्यादा महंगा पड़ रहा है इस साइड में अगर आप देखेंगे ये सन वैली है लोकेसन इधर है ये आपका स्वर्ण रोड साइड में तो और महंगा पड़ रहा है यहाँ पर तो पाँच पाँच दस दस हज़ार रुपये इस्क्वायर फुट चल रहा है यहाँ पर तो आपको तो ये तीन हज़ार बताया हम ने सही पड़ बताया आपको हाँ रेट हाँ नहीं शहर की नहीं हिसाब से अगर आउट में इधर जो चल गया ना ये न्यू ग्वालियर साइड में इधर ये न्यू कलेक्टेड के पीछे जो लाइन पड़ी है ना इसमें तो बहुत महंगा पड़ रहा है आपको दस में भी नहीं मिलेगा दस में मिलेगा दस से कम नहीं मिलेगा और बल्कि एक एक पचास पचास लाख के अस्सी अस्सी लाख के प्लॉट हो गए यहाँ तो ये हज़ार इस्क्वायर फिट की बात कर रहें हम आप से हाँ ठीक ठीक है तो इतने में आपको पड़ जाएगा और देख लेंगे और कोई थोड़ा बहुत पड़ेगा कंसेसन कर दें करवा देंगे आप थोड़ा हमारी ऑफिस आप यहाँ आ जाइए सन वैली साइड देखा आप ने सर वो श्रवण रोड पर है यहाँ पर ये डोंगर के हैं डोंगरपुरा गाँव पर ही है यहाँ पर है हाँ आप आ जाएं आप कितने बजे आ सकती हैं बोलिए मैं मिलूँगा वहाँ चार पाँच बीच के हाँ मैं जो है पाँच पाँच छः बजे से मिलूँगा छः बजे से आठ बजे तक अच्छा चलो ठीक है हम आपके लिए और जल्द समय निकाल लेंगे जल्दी आ जाना आ जाना आप पाँच बजे आ जाना चलो मिल जाऊँगा मैं ओके